मेरा बहुत स्थिति खराब था जो कि हम घर बनाने टाइम उस लायक नहीं थे कि हम घर बना सकें लेकिन कुछ लोगों द्वारा क़र्ज़ लिया गया

कैसे भी क़र्ज़ा लिया ओ लेकिन स्थिति बहुत ख़राब थी मेरी घर का कि जो हम उस लायक नहीं बन सके नौकरी भी नहीं हो पाया व्यवसाय में खेती कर रहा हूँ अभी खेती में भी उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है कि हम लोग उतना खाद बीया वो जमा करके दें कैसे कैसे इधर उधर से लेन देन करके हम लोग जमा करते हैं रुपया उसके बाद हम लोग खेती करते हैं बाद में ऐसा पता चलता है कि भाई खेती उपज भी नहीं किया उसमें भी लॉस लग जाता है ओर क़र्ज़ा रखा रह जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे देखिए क़र्ज़ा टूट रहा है वो सारा काम चल रहा ऐसा कोई बात नहीं है क़र्ज़ शुरुआती दौर में क़र्ज़ लेना पड़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पढ़ाई किए पापा कैसियो कैसियो पढ़ाए बहुत बहुत झेलना पड़ा हमको दु ख जो कहते हैं इसको वो झेलना पड़ा उसके बावजूद भी हम पढ़ाई किए ट्वेल्व तक पढ़ाई किए लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल उस तरह का नहीं था हम उसके बाद कमाना शुरु कर दिए कमा रहें हैं लेकिन उसके बावजूद भी है समस्या है कि भाई क़र्ज़ नहीं टूट पा रहा अभी स्थिति बहुत घर का जो है कमज़ोर रहता है कि हम लोग उस तरह का माहौल में नही रह पा रहे हैं और क़र्ज़ा भी रहता है लेकिन चलिए सब ठीक ठाक धीरे धीरे धीरे धीरे हो रहा है और जैसे जैसे हम लोग कमाते जाएँगे वैसे वैसे धीरे धीरे ठीक होते जाएगा और आगे भी ठीक होते जाएगा समस्या आते जाएगी समस्या जाते जाएगी लेकिन थोड़ा बहुत समस्या है रहता है कि भाई सेटिंग करना कैसे कै क्या करना है काम करना है फिर काम को आगे बढ़ाना भी ए और घर को भी देखना है माँ बाप भाई बहन सबको देखना पड़ता है कमाते हुए लेकिन क्या करूँ क़र्ज़ भी नय टूट पा रा है बहुत ज़्यादा क़र्ज़ होने के बाद मीडियम परिवार में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क़र्ज़ होने के बाद बहुत समस्या आ जाती है इस कारण से थोड़ा सा बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी समस्या रहती है देखिए धीरे धीरे धीरे धीरे कमा रहें कमाना शुरु किएँ हैं धीरे धीरे क़र्ज़ टूटते जाएगी लेकिन बहुत बड़ा हमने उपलब्धि पा प्राप्त किया क़र्ज़ लेके भी घर बना लिया इससे बढ़के मेरे लाइफ में कुछ खुशी दिखा नहीं और आगे भी देखिए खुशी आते रहेगी दुःख भी आते रहेगी जो भी हो सारा समस्या है लेकिन कमाते कमाते ये सब क़र्ज़ टूट जाएगा बहुत आदमी से क़र्ज़ा लिए बहुत ढंग का बात बोलता था लोग क़र्ज़ा लेके घर बना रहे हो बाबा बन रहे हो ये वो नौ सत्रह जैसे सामाजिक वातावरण होती है बहुत गंदा है हम लोग का उस तरह से हम लोग झेल रहे हैं अभी आदमी को झेल रहें हैं कि भाई बहुत लोग बहुत ढंग का बात बोल देते हैं कि भाई तुम क़र्ज़ा ले लिए हो कि तुमसे क़र्ज़ा नहीं टूटेगा मेरा मन कर रहा है कि भाई क़र्ज़ा टूटेगा कमाते रहेंगे तो क़र्ज़ा ऑटोमेटिक है वो टूट ही जाएगा घर बना तो क्या दिक़्क़त है घर तो बहुत अच्छा काम किए बनाए कुछ लोगो द्वारा सराहनीय काम दिया गया कि भाई तुम अच्छे कार्य किए हो लेकिन कुछ लोगों द्वारा नाराज़गी भी है कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा वो हो गई है एलर्ज़ी भी है हम लोग से कि भाई वो लड़का कैसे विकसित कर रहा है होता है कमाते रहिए तो फिर और घूमते रहिए तो भी दिक़्क़त है इस कारण से हमने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त की है है ना घर बनाए अब शिक्षा भी पापा मम्मी बहुत अच्छा जो लेबल था उस तरह का शिक्षा भी करवाए व्यवसाय के क्षेत्र में अभी हम लोग दो तीन चार गाय रखे हुएँ हैं व्यवसाय मेरा यही है खेती में भी पाँच दस बीघा खेती कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मैं भी क़र्ज़ा हूँ क़र्ज़ा में हूँ लेकिन धीरे धीरे ये सब जो रोज़गार है इस कारण से हमको लगता है कि क़र्ज़ा दो साल ढाई साल में टूट जाएगा और देखिए कहाँ तक जा पाता है